नैरोजा जिब्रै मायथाइयाव आङो दिल्लीनिफ्राय उत्तराखन्दाव थांदोंमोन हारसिङै बासजों गाखोनानै थांदों मानो होनोबा बासजों जरनि खालामनाय एक्सपिरियेन्सा आलदा जायो आरो जों जेन'बा नर्थ इस्टआव हाजो हायेन नुयो हजोंहायबो दिल्लीनिफ्राय एसे गोजौवाव गाखोनाय लोगो लोगो पुरा हायेनफ्रानो गोजौ गाहाय आरो उत्तराखन्दा मोनसे हिली एरिया हाजो आरि हाजो पुरा हाजो हाजोजोब आरो ओरैबायदि नायनो मोजां हायेन मिथिंगा फुरा गोसोखौनो सोलायहोजोबो आरो नों जेब्ला हारसिङै जरनि खालामो बा हारसिङै नों दावबायलाङो मोनसे जायगायाव गोसोफ्रानो सोलायजोबो नोंनि गोसोनि एक्सपिरियेन्सानो आलदा जाहैयो दा बेनि थाखायनो आङो हारसिङै थांनाय जादों बेहाय बासजों ओमफ्राय बाहाय थानानै आं सप्ता खुनसे थाहैनाय जादों एखम्बा भिलायाव थादों एखम्बा डरमेट्रियाव थादों एखम्बा कटेजाव थादों बिदिनो बेरायनानै बेरायनानै ओमफ्राय जोबथा सानखालि आङो इन्दियान मिलिटारि एकाडेमियावबो हाबबोदों बेयो जाहैबाय इन्दियान आर्मिफोर अफिसार्सफोर बावहाय ट्रेनिं होयो आइ एम ए होनना बुङो इन्दियान मिलिटेरि एकाडेमि बे डेरादुनाव दं उत्तराखन्दावनो बेबो बाहाय आङो पार्टिसिपेट खालामनो मोन्दों माने आङो अदियेन्सा माने बेखौ नायनो मोन्दों आरो बिसोरनि पासिं आउट पेरेडखौ नायनो मोन्दों दा बे बिरात गौरबनि खोथा बिरात गोसो गोग्गा मोननायनि खोथा बेफोर मानो होनबा पासिं आउट पेरेडखौ अफिसार्सफोरनि ओ पासिं आउट पेरेडखौ जानला मानला नुनो मोना दा आं बेखौ बाहाय थांनानै हारसिं बेरायहैनानै बास जरनि खालामनानै हाजो जायगायाव ओरैबायदि गोसोखौ मोजां मोन्दों गोसोखौ सुग्लाय होजोबदों गावनि खर' मेलेम गासैबो एक्सपिरियेन्सानो कमप्लिटलि आलदा जाहैदों दा बे एक्सपिरियेन्सखौ आं जिन्दगी बावनो हाया आङो आंनि जेसेबांखिनि आंनि जिउ थागोन एसेबांखिनि आङो बे एक्सपिरियेन्सखौ बावनो हानाय नङा दा नंखायनो बे पासिं आउट पेरेडखौबो ओ आङो गोसोखांबाय थायो दासिमबो सम सम आरो बिरात गोग्गानाय मोनो बेखौ गोसोखांफिनोबा